अच्छा जियां हून गल्ल कीती जी साढ़े इयां साढ़े ग्राएं च ते ग्राएं बिच ऐजुकेशन फैस्लिटी हून बल्लें बल्लें पुज्जन लगी पेई ऐ पैह्लें दी गल्ल कीती जा ते पैह्लैं ते दादे पड़दादे कोला सुनना होऐ ते पढ़ाई दा कोई ओह् नेईं हा ऐ साधन नेंई ऐ हून हर इक पिंड इच प्राईमरी स्कूल मिड़ल स्कूल छड़े नांऽ दे स्कूल नै बैसे इनेंई ओह् करियै थोह्ड़ा जेहा अप्पर करना चाही दा मतसल कि प्राईमरी स्कूल दी इत्थै जरूरत नी ऐ प्राईमरी स्कूल न जेह्ड़े उ'नेंगी प्ले वे स्कूल बनाई ओड़ना चाही दा ते बैसे सरकार करा दी बी ऐ इक जेह्ड़े किंडन गार्टन बनाए ते साढ़े उध्दर ग्राऐं बिच्च किंडन गार्टन बनाई ओड़े बच्चें तांई फिर बच्चें तांई हाईर स्कैंडरियां बनाइयां नमी नमियां हाईर स्कैंडरियां त्यार होआ दियां इक तसील ई ऐ लाई लैओ तुस इक कालेज बी देई ओड़ेआ हर इक जगह कालेज़ बी अवा दे नै जियां कि अस अपने एरिये च करने आं अपने सांबे दी गल्ल करने आं सांबे च घट्टो घट त्रै कोई पंज सत कालेज ते होई गै गे होने हून अग्गें पिच्छें दी गल्ल कीती जा दे हाईर स्कैंडरी भलेंआं गै बड़ियां हाईर स्कैंडरियां मतलव कि जून बिच्च इक हाईर स्कैंडरी अवा दी ऐ ते ओह्दे बाद अगर गल्ल कीती जा ते गौरमैंट नै कीता बी बड़ा कुछ ऐ साढ़ै उध्दर ताईं ऐजुकेशन सिस्टम ताएं ते ऐजुकेशन सिस्टम च उत्थें पुज्जने ताएं कि पैह्लैं ट्रांस्पोट नेईं हा मिलदा जां होर बड़ियां कमियां होंदियां जेह्दै कन्नै बच्चे पढ़ी नेंई हे पांदे पर अज्ज कल ग्रांऽ ग्रांऽ स्कूल होई गेदे हर इक जोन बिच्च हाईर स्कैंडरियां होआ दियां हर इक तसील बिच्च इक ओह् अवा दी ऐ इक कालेज़ आई दा इक डिग्री कालेज़ आई दा गौरमैंट डिग्री कालेज़ आई दा मतलव अलग अलग फैसलिटियां मिला दियां नैं अगर अपने जम्मू दी गल्ल करचै ता आई आई टी होई आई आई ऐम आई होर बड़ा कुछ आई गेआ ते चलो इयां सारें दिक्खेआ जा ते गौरमैंट नै कीता बी बड़ा कुछ ऐ पर होर थोह्ड़ा जेहा होर स्टैप्प चुक्कने चाही दे जियां कि प्राईमरी स्कूल एह्दियां बड़े बड़े दूर औंदियां स्कूल च स्टाफ स्टाफ दी गल्ल कीती जा ते स्टाफ मता ते बच्चे घट्ट इयै जेह् थोह्ड़े जेह् स्टैप्प चुक्कने चाही दे कि बच्चे जेह्ड़े गौरमैंट स्कूल आन ताकि गौरमैंट दिक्खी लैंदी के बच्चे घट्ट होंदे ते स्टाफ जादा होंदा उत्थै जाइयै फ्ही थोह्ड़ी ऐजुकेशन कुछ ऐसा सिस्टम कड्ढन कि जेह्ड़े बच्चें थोह्ड़ा फायदा बी होऐ डिग्रियां लेई लेई ञ्याणें खज्जल होआ दे थोह्ड़ा जेहा ऐसा कोई जेह्दे बिच्च बंदा कोई अपना ओह् परफैशनल कम्म बी करी सकदा ऐ थोह्ड़ा ऐजुकेशन च ओह् सिस्टम कड्ढना चाही दा आई टी आई आई टी आई छड़ा नां दा डिपलमा दिंदे न सखांदे सखुूदे किश हैन नी मीं नी लगदा ऐ किश सखांदे होङन एह्दे बिच्च एह् सिस्टम ऐ कि थोह्ड़ा जेहा बंदेई ओह् करना चाही दी गौरमैंट गी ओह् करना चाही दा बिलडिंग बुलडिंग दा थोह्ड़ा घट्ट ध्यान देइयै थोह्ड़ा रोजगार उप्पर बी देना चाही दा थोह्ड़ा रोजगार कन्नै बच्चे पढ़ने च मतलव बच्चे पढ़ा दे मता दे रोजगार होआ दा घट्ट ते अगर रोज़गार गै नी मिलग ते बच्चें पढ़ियै केह् करना बच्चे पढ़ा दे केह्दै तांई कमाई करने तांई थोह्ड़ा जेहा जीवन सफल होइया इत्थै थोह्ड़ी गौरमैंट जॉव थ्होई जा कि अपनी फैमली दा ओह् करी सकदे सिस्टम स्टेटस गै चेंज होग ते पढ़ने दा फायदा नेंई ते केह् फायदा पढ़ने दा नज़ारे लाने ते फिर बंदेई नौकरी ते चाही दी ऐ तांईयैं कि बंदे गी थोह्ड़ा जेहा ओह करना चाही दा कि थोह्ड़ा जा बिच्च अज कल बरोजगारी जादा होई गेदी अज कल अज कल बरोजगारी जादा होई गेदी ऐ ते लोग फरैंत फिरी जा दे इध्दरा उध्दर थोह्ड़ा गौरमैंट गी रोजगार देना चाही दा फिर गै ऐजुकेशन दा फायदा ऐ इयां केह् फायदा ऐ इयां डिग्री ते जना खनां लेई जंदा ऐ बिच्च हैन साढ़ै इत्थें बंदे इयां डिग्रियां लेई जा दे कम्मा दा पता नी के थ्होना ही ऐ जां नेंई थ्होना कोई ऐन ऐस ऐस जाईन करा दा कोई किश करा दा कोई ऐन सी सी करा दा केह् करना कम्म ते है नी कोई बेल्ले बैट्ठे दे अस चलो ऐजुकेशन उप्पर इन्ना गै गल्ल ठीक होंदा ते